فوٹو گرافی میری ہابی ہے اور مجھے فوٹو گرافی کا بہت بہت شوق ہے اور میں فوٹو گرافی کے فیلڈ میں میں اپنے کیریئر بھی بنانا چاہتی ہوں اور اس سلسلے میں میں نے بہت سی باہری ملکوں میں سفر کیا ہے تاکہ میں اچھے فوٹوز لے سکوں تاکہ میں اپنے کر اچھا کیریئر بنا سکوں فوٹو گرافی کے فیلڈ میں اور اچھی فوٹو گرافی کرنے کے لیے ہمیں بہت سے طریقہ کار اف فال کو فالو کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم بہت سارے اے آئی ٹولس یوز استعمال کرتے ہیں اے آئی اے آئی ٹولس استعمال کر کے ہم اپنے تصویر کو بہت اچھا کر سکتے ہیں پھر اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ کچھ ایپ ہو گئے جیسے کہ پکس آرٹ ہو گیا کینوا ہو گیا یہ ساری چیزوں سے ہم اپنے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ہمارے پاس ٹرائی پاڈ ہو گیا تو وہ بہت صحیح ہے بہت صحیح تصویریں لے سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ہم اپنے تصویر کو اچھا خوبصورت بنانے میں استعمال کرتے ہیں